जय झूलेलाल गुजरात क्षेत्र में मनोरंजन उद्योग मां अर्थव्यवस्था में वॾो ॾाढो वॾो योगदान आहे छो की त असां वटि गुजरात में गुजराती ॾाढा ई शौंक़ीन हूंदा आहिनि इवन त गुजराती गरबा म्यूजिक डांस गुजराती ड्रामा मूवियूं ऐं अहिड़ियूं कई शयूं आहिनि जंहिंमें उन्हनि समाज में योगदान ॾिनो आहे अहिड़ी कई फ़िल्मूं आहिनि ऐं अहिड़ा कई नंढा वॾा ड्रामा नाटक आहिनि जो की ॾाढा ई सोशल अवेयरनेस वारा हूंदा आहिनि ऐं जीअं त गुजरात डे वारे ॾींहुं कई तरहां जूं असां वटि अहिड़ी आयोजन थींदियूं आहिनि जंहिंमें त ॿारनि खे नंढनि वॾनि खे कई कलाउनि जो नॉलेज मिलंदो आहे असांजी सरकार गुजरात में अहिड़ा कई मेला लॻाईंदी आहे जो की हिकु हस्तकला नाले ॾाढो फेमस आहे इन्हीअ में हथ मां ठहियलु शयूं चाहे उहे वर्क हुजनि की नंढी वॾियूं कोई बि क्राफ्ट जी आइटमियूं हुजनि बैगियूं हुजनि कपड़ा हुजनि अहिड़े कई टाइप जा स्टॉल लॻंदा आहिनि ऐं खाइणु पीअणु जा स्टॉल बि अलॻि सां लॻंदा आहिनि गुजरात जो की खादीअ लाइ फेमस आहे उन्हनि जा बि स्पेशल मेला लॻंदा आहिनि त जिते माण्हू अचे घुमे फिरे मनोरंजन सां ऐं इन्हनि जी सहायता सां पूरे सरकारु जो अर्थव्यवस्था बि वधी वेंदो आहे धन्यवाद